हमरा भारतमे बहुत तरहके पर्वके छुट्टी होयत छैक जेनाकि दुर्गापूजा आओर सरस्वती पूजा भेल गणतंत्र दिवस भेल आओर पन्द्रह अगस्त भेल एहिसभमे सभ पूरा भारतमे छुट्टी रहैत छै आओर पन्द्रह अगस्तके दिन ओ दिन हमर आजाद भेलय रहऽ एहिके लेल सभ छुट्टी मनाबैत छैक खुशिआँ मनबैत छैक आओर सभ झण्डा फहराबैत छै एहिके लेल आओर गणतंत्रो दिवस छै त एहिदिन सभ अपन अपन संविधान लागू केलकय रहऽ तऽ ताहिसँ छब्बीस जनवरी उन्नैस सए पचास ईस्वी छब्बीस नवम्बर उन्नैस सए पचासके मनायल गेलय आओर सभ अपन अपन देशमे झण्डा फहराबैत छैक सभ खुशिआँ मनबैत छै डान्स करैत छै इस्कूलमे प्रतियोगितामे भाग लैत छै म्यूजिकमे गानामे भाग लैत छैक आओर सभ अपन अपन नया नया ड्रेस पहिरैत छै हमर जेनाकि सरस्वती पूजा भए गेल ओहुमे एकदिनाके छुट्टी लैत छै आओर छठि पूजामे ओहिमे चारि दिनक छुट्टी लैत छै दुर्गापूजामे दस दिनक छुट्टी दैत छै जन्माष्टमीओ मेलामे किआकि ओ दिन कृष्ण भगवानक जन्म भेला रहऽ तैं सभ अपन छुट्टी मनबैत छैक आओर चौरचनोमे एक दू दिनक छुट्टी लैत छै आओर अपनसभ नया नया कपड़ा पहिरैत छैक खुशिआँ मनबैत छैक जेनाकि गणेश पूजा भेलय ईहोमे छुट्टी मनायल जाइत छै आनन्दक पूजामे सभ अपन अपन आनन्द भगवानक पूजा करैत छै सभ खुशी मनबैत छैक आओर चौरचनमे बढ़िआँसँ अपन पूरी बनबैत छै दही पौरैत छै बहुत बढ़िआँसँ पर्व खुशीसँ मनाबैत छैक